हेल' सार अ सार जोंनावहाय नै दा हरावहाय जोंनाव माने सिखाव फैदोंमोन मोसौ खावग्रा दा जोङो होसोदोंमोन दा मोनाखै बबेबा साइड आव एरसोनानै थाबाय सारा अननानै एसे एक्सन लाफैदो नामा जोंना ग'रामारि औ द'तमा पुलिस स्टेसन गोमानाया पनद्र' मिनिटसो जाबाय सार सिखावखौ जोङो नुदोंमोन खिनथु खाथिद्रायाव जों नुनो मोनाखै एसे गोजानै जों होसोनो मोनदोंमोन आरो उनावहाय जों आनदायदों सारा बिसोरो साथाम बायदि जों नुदों औ साथाम बादि नुदों जों जाथिखौथ' जों सिनायनाय जायासै सार जों मोनानि थाखाय दा जों सिखावखौल' नुनाय जाबाय आरो आत्सा जागोन सार अ सार जागोन एन्टनी मुसाहारि औ औ सिगांबो जोंनि गामियावनो जादोंमोन हालिसे हालौग्राखौनो सिखावा लानानै थांदों दा बेफोरबायदि जोंनाव सिखावा समायथे मानि फैयो आरो फैबाय थायो सम सम अ दा सारखौ सारखौ आं दा बेखौनो रिक्वुइस्ट खालामहरदों आरो जोंनि बे सिखावा जाहाते जोंनाव खम जालाङो बेनि थाखाय जागोन सार जागोन